नमस्ते सर

आइए आपका स्वागत है हम तो इसीलिए तो खोल के रखे हैं कि आप लोग आइए हमारा ये है जो अब गाँव में है भैया हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है आप देख लें सरेठी गाँव सरेठी गाँव में है पंचायत भवन के बगल हाँ एक मैदान है उसी में है आप देखिए इसका दो टाइम होता है सुबह सुबह छः से दस तक एके बाद शाम को तो पाँच बजे के पाँच से सात बजे तक

आप कहाँ आप कहाँ से हैं कब कितने टाइम का ले सकते हैं तब तो हाँ हाँ क्यों नहीं हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ सब आती हैं

फ़ीस एक आदमी का हम सौ रुपये लेते हैं महीने के नहीं तो महीने का एक आदमी के जैसे आप वहाँ भाड़ा लगा के आएँगे उतनी दूर से फिर आपको वापस भी जाना रहेगा तो कितने बजे से आप ले सकते हैं एक ही टाइम पर तो ले पाएँगे महीने का आप चलिए दो हजार रुपये महीना हो गया तो दो हजार रुपये एक आदमी का नहीं नहीं आप दो हजार एक चार्ज हमारे से आप दूर से हैं हम लोकल वालों का यहाँ थोड़ा ज्यादा लेते हैं क्योंकि हमें भी मेहनत करनी पड़ती है हमें सबको सिखाना पड़ता है और हम भी उतना वर्क देते हैं टाइम देते हैं अपना

छुट्टी संडे को आइएगा तो फोन कर लीजिएगा इसी नम्बर पर ताकि मुलाकात हो जाए अब मान लो कहीं हम इधर उधर रहें सब खेलते रहते हैं ओके देन बिल्कुल सर आइए स्वागत है आपका नमस्ते जगह हमारे यहाँ बहुत है जैसे हमारा टाइम टाइम टेबल चलता है एक टाइम में एक सिफ़्ट हुई एक टाइम में एक सिफ़्ट हुई एक टाइम में एक सिफ़्ट हुई तो सबको अलग अलग टाइम दे रखे हैं न

ठीक है सब बुला लीजिए हमारा जितना आएगा हमें तो उतना ही फ़ायदा होगा हम और वर्क करें और मेहनत करेंगे अपने सेन्टर में और व्यवस्था देंगे नमस्ते